अगर हमर गाँवके बात करल जाइ तऽ यहाँ कोनो लोकके ककरो कोनो अङ्ग फ्रैक्चर भऽ जेतै तऽ गाँवमे तऽ कोनो व्यवस्था नहि होतै अगर कोनो बात करल भी जाइ तऽ इहाँके लोग अऽ पूर्णिया आबैके सोचतै जहाँपर कि फ्रैक्चर वगैरहके बहुत ही डॉक्टर सभ उपलब्ध छै जेकि ओकर ईलाज बहुत ही अच्छा तरीकासँ कर सकै छै अगर कोइ लोक गरीब छै तऽ ओ मैनली सदर अस्पताल जाइके सोचतै लेकिन वहाँपर बहुत ही भीड़ भाड़वला इलाका छै आओर व्यवस्था बहुत ही अच्छा नहि होइ छै पहिलेसँ तऽ सुविधा अच्छा भेल छै लेकिन अभी भी बहुत काम करैके बाकी छै अगर कोइ अऽ लोग एहन छै जेकर फ्रैक्चर भए गेल छै अगर पैसाके दिक्कत नहि छै तऽ इहाँपर बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल उपलब्ध छै जेनाकि लाइन बजार छै उहाँ सेकड़ोमे डाॅक्टर उपलब्ध छै जेकि बहुत ही अच्छा ईलाज कर सकै छै लेकिन अगर कोइ भी नॉर्मल परिवारके कोइ सदस्यके फ्रैक्चर भेल छै तऽ ओकर एकमात्र उपाय सरकारी अस्पताल छै जेकि पूर्णियामे मैनली सदर अस्पताल ही छै